जोंनि न'खराव खामानि मावनाय खामानिफोरा संनाय खावनाया साहा फुदुंनाय ओंख्रि संनाय ओंखाम संनाय ओमफ्राय सिथाव लारु बेफोरबायदि सावनायफोराव जोंनि न'खरनि मानसिफोरा जानानै मोजांखौनो मोनदों आरो बबेबा जायिफोर थाविफोरखौ जायाखै बेबादि होनदों आरो आरो आरो संनाय खावनायफोराव मावनाय दांनायाव रोङिफोरखौ जोंनि न'खरनि मानसिफोरा एसे एनै मदद खालामो हेफाजाब होयो इसे इनै मावना जेनेबा संनाय खावनायफोराव थावा आरिया बिदि होननायाथ ' थाखायो न'खराव ओमफ्राय जोङो मावनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै मावनानै जानानै जिउखौ खुङो जोंनि न'खरनि मानसिफोरा मोजां मोनो ओमफ्रायो

जोंनि न'खरनि आइ आफा बिदा फंबाय बिसोरो आंनि संनाय मावनाय दांनायफोरखौ बाखनायो साखोन सिखोन जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ मोजां मोनो न'खराव जानाय लोंनाया मावनाय दांनाय बेदर आखाय संनायफोराव मोजां मोजां होनो मोजां मोनो